ہیلو کیا آپ امیزون سروس سے بات کر رہے ہیں میں کچھ دن پہلے امیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو مجھے اس میں ہیڈ فون دکھائی دی دیے تھے جو کہ پانچ ہزار روپے کے تھے میں نے وہ ہیڈ فون آرڈر کر دیا لیکن جب آج وہ ہیڈ فون مجھے ملے تو میں بہت میں بہت اداس ہوئی کیونکہ کیونکہ یہ بہت بہت خراب ہے اور ان سے سر میں درد ہونے لگتا ہے ان کے استعمال ان ان کے اسپیکر بھی اچھے نہیں ہیں ان کی ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں تھی یہ موبائل سے جلدی کنیکٹ نہیں ہوتا ان ان سے مجھے ایسے اس سے کانوں میں درد ہوتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کی ان کو خرید خرید کر میں نے اپنا پیسہ ضائع کیا